जी हाँ हमें लगता है न्यूज़ मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पर्याप्त मुद्दों को कवरेज करता है ऐसा है बिल्कुल क्योंकि न्यूज़ मीडिया वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से वहाँ पर व्याप्त परेसानियों के बारे में पूंछते हैं और ग्रामीन लोग उन को बताते भी हैं ऐसा मुद्दे कई सारे हैं जिन पर मीडिया बात नहीं कर पाती है जिस प्रकार वर्तमान में प्रचलित है दहेज प्रथा वाला मुद्दा इस पर मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी बात नहीं कर पाती क्योंकि ग्रामीण खुद इसी मुद्दे से अनभिज्ञ हैं वो खुद भी इसमें विश्वास करते हैं दहेज देने और लेने में इसलिए मीडिया वाले लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर भी इन पर चर्चा नहीं करते हैं